जी शाह् और बोला दे ए करैने दी दुकाना दा हां शाह् जी दाल शाल लैनी ही थोह्ड़ी हां कोई राइमा केह् स्हाब जेह्के लाल न अच्छा ते पैकेटें च लब्बी जाङन

हां नेईं इक इक किलो किलो आह्ली पैकेट

कोई पंज किलो हारे लैने हां जी हां ते दुए चिट्टे राइमा अच्छा थोह्ड़ी कोई शूट शाट हां जी कोई थोह्ड़ी शूट शाट है के कोई थोह्ड़ी शू अच्छा ठीक ऐ ए लाल वि पाई ओड़ो दुए वि पाई ओड़ो पंज पंज पैकेट करी ओड़ो हां जी ए किन्ने बजे नै खोलदे दकान अच्छा ठीक ऐ फ्ही कुसे में भेजगा आप्पे गै लान्ने यां चक्कर एह् तुसैं पैक करियै रक्खी ओड़ ने हां दिक्खी लैन्ने टाइम लग्गा जां फोन करी लैगे तुसें पैह्ले जां फ्ही शाम्मी गै लान्ने चक्कर ए तुसैं पैक करियै रक्खी ओड़ने फ्ही हां ते और दालीं वगैरा वि हैन किश कोई चने दी दाल साब्त चने कि'यां साब्त चने कि'यां न जेह्के काले न अच्छा काबुली चने रक्खे दे काबुली चने इक ते अच्छा चलो चलो तुस राइमा पाई लाओ फ्ही बाकि आह्ला दिक्खी लैगे उत्थे आह्नियै ए पाइयै चिट्टे दे रखी ओड़ो तुस पैक शैक करियै फ्ही आप्पे लेइने शाम्मी लै ठीक ऐ ठीक ऐ जी अच्छा ठीक ऐ